हँ जाहि समय हमसभ विश्वविद्यालयमे पढ़ैत रही ओहि समय पटना विश्विद्यालयके जे पुस्तकालय छै ओ पूरा घुमि कऽ देखलहुँ पटनामे रहलासँ सिन्हा लाइब्रेरी देखलहुँ तदनुसार जे छै से ओही अनुरूपक चाहलहुँ जे हमहूँ जे छै से एकटा पुस्तकालय बनाबी ओही अन्दाजमे जे छै से ओकरा साकार करी एहिलेल जे छै हम निर्णय लेलहुँ आ एकटा घरमे जे छै एकटा पुस्तकालयक जे छै से निर्माण केलहुँ